सभई मुल्क वारा गॾिजी करे प्रयास करे रहिया आहिनि ऐं सभिनि खे इअं लॻे थो की भाई असांजे ब्रहमांड में अन्य ॿिया हे जेके ग्रह जेके आहिनि हुन में बि जीवन आहे या कोन हुन जी खोज चालू आहे ऐं हुन खोज लाइ करे जेका इंसान खे जेका जीअन जीवन लाइ मेन मतिलबु सम्झो हूं हूं खपे हिकिड़ो ऑक्सीजन खपे वायू ऐं जल हुन जी खोज चालू आहे चंद्रयान टियों बि वयो हींअर हुन बि खोज चालू रखी आहे पंहिंजी हुन जे करे सॼो ब्रहमांड में माण्हू इन्सानु जेको आहे ॿिए ग्रह में इहो रही सघे थो न थो रही सघे जंहिंजे करे इन्सानु पंहिंजे तर्फ़ां पूरो विदेश विश्व हुन लाइ करे पंहिंजी खोज करे रहियो आहे ऐं हुन में हाणे अॻियां हली करे जेका खोज चालू आहे अगरि थी वयो त थी थो सघे की अॻियां अची करे चंड ते माण्हू रहणु बि चालू कनि हुते वसणु चालू थी वया आहिनि वस्ती चालू थी आहिनि ॿियो पासे बि रस्ती चालू थी वेंदी जंहिं हिसाब सां मतिलबु माण्हू कोशिशि करे रहिया आहिनि त अॻियां थी सघे थो सभु कुझु ॻाल्हि थी सघे थी